हमर प्रिय लेखक वाल्मीकिजी छथिन जेकि रामायण लिखने छथिन आओर रामायण श्री रामजीके चरित्र छै जाहिमे कि राम आओर सीताके विवाह सेहो छथिन सीताजी स्वयं जे छै मिथिलाके छथिन आओर जाहिमे कि बहुत किछु देल गेलै हँ जीवनसँ जुड़ल बहुत किछु देल छै अगर लोक पढ़ै तऽ ओहि के लिए ओहिसँ बहुत ज्ञान मिलै छै तैं हमरा बहुत प्रिय लागै छथिन कियाकि रामायण पढ़िकऽ एही चीजके एहसास होइ छै जे जिन्दगी कोना जियल जाइ छै जिन्दगीके मूलभूत आधार कि छै हम पृथ्वीपर किए अएलहुँ यऽ हमर की कर्तव्य छियै अपन कर्तव्यकेँ पालनके लिए एगो दृष्टिकोण छेलै रामायण वाल्मीकिजीके जे रचना छै बहुत जादा ही अच्छा छै एहिपर हम किछौ कहिए नहि सकै छी कियाकि बहुत जादा अच्छा छै ओकरा लए कोनो शब्दे नहि छै शब्दमे ओकरा नहि आङ्कल जा सकै छै हुनकर बहुत जादा भार रहलै कि ओ रामायण लिखलखिन तैं लोकके पता चलै छे कि रामायणके रियल माने छियै की आखिर जिन्दगी जी कोना रहल छै रामायण से ही हमरा पता चलै छे कि जिन्दगीमे कोना करना चाही ककरासँ की कर्तव्य करना चाही रामके चरित्रके वर्णन ओ बहुत अच्छा करलखिन यऽ इएह सबके चरित्रकेँ वर्णन ओ बहुत अच्छा करलखिन्ह यऽ पर रामकेँ चरित्रके तऽ बहुत अच्छा ही वर्णन केलखिन्ह ओ ओहिमे हर एक चीजकेँ वर्णन बहुत जादा अच्छासँ भेलै यऽ